प्रणाम सर बोलिए हँ बोलू नजबै से बीस रुपए किलो मतलब कि रहु रहु एक सए बीस रुपया भाकुर अछि ने एक सए अस्सी अछि नैनी छोट कनी सन मेडियम साइजके अछि जी छऽही टाइपके तऽ नहीं मिलेगा देखना पड़ेगा देखऽ पड़त बुझलियै भकुरा मछली नहि चाही की कोमन कार्प मे मेडियम साइजमे बड़का नहि होयत नहि नहि दोकान आगु दूध छै ना माल बाहर अन्दरे अइ दोसर माँछ नहि लेबै भकुरा नैनी भए गेलै ब्रिकेट भए गेलै रहु भाकुर नहि ईसब कनी कम्मो प्राइस मे अहाँके भए जेतै काँटा रहबे करै छै मछ्लीमे तऽ काँट रहबे ने करतै रहु लए लिअ रहु मे कम काँट रहै छै तऽ मेडियम साइज के लेबै एक सए अस्सी

अच्छा एक किलो आर कोन लेबै ब्रिकेट भऽ जायत एक सए साठि डेढ़ सए देखै पड़त रुक्कू डेढ़ सए नहि होयत जे लेकिन एक सए पचपन लगा दिऔ हँ हँ तऽ रहु कत्ते एक किलो दू किलो एक किलो लए रहु नहि अछि लेकिन दू दू किलोबला रहु अछि नम्हर नम्हर रहु अछि जी दू किलो रहु आ नैनी कते कए देब ब्रिकेट एक किलो आओर कोन कथी ओ की अछि कोमनकार्प हूँ कोन अछि सौरा हँ नहि ओ नहि यऽ आ दोसर लेबै मारा सब लेबै जन्ना मारा भए गेलै पोठी भए गेलै गड़ैय भए गेलै सब कोइ अपना पास सब भराइटीके माँछ रहै छै माने सब क्वालटीके आधा आधा किलो के नहि ओ तऽ मार आधा आधा किलो के छोटकी माँछ भए जायत रहु भए गेलै ब्रिकेट भए गेल नैनी नैनी तऽ छै लेकिन आधा किलो सऽ उपरे होयत हँ जेना पोठी भए गेल मारा सब ईसब छोटका माँछ आधा आधा किलो के भए जायत बड़का माँछ एक किलोसऽ उपरे यऽ टोटल पूरा बिल भए गेलै साढ़े पाॅंच सए

की कहली पाॅंच सए मे नहि होयत दस बीस टका कम कए देबै एहिमे भए जायत दऽ देबै ठीक छै